हमर मैथिली भाषाके ई इंगलिश भाषा आब आबिके प्रभावित करलक हेँ पहिने जे रहै हमर सबके मैथिली भाषामे संसकृत सऽ मेल खाइत रहै जे किछु उच्चारण होइत रहै ओ संसकृत सऽ होइत रहै माने रहै आब जे छै अगर अहाँ किछो करियौ जेना अँअँ मैथिलीमे पहिने रहै जे पूजा करू आरती करू आब छै जे अहाँ टाइम देखियौ समय नहि कहत टाइम गेलै परीक्षा नहि एग्जाम भए गेलै ई सब की छियै ई सब मैथिली कए समाप्त करय के सबटा अथी छियै ई मैथिली मिथिलामे समाप्त नहि होना चाही एकरा जे छै जगाए कए राखियौ इएह अपना सबके कर्तव्य छियै एहि कारणे जे अपनासब मैथिली भासाबला आदमी छियै मिथिलाञ्चलके आदमी छियै आ मिथिलाञ्चलके आदमी कए अपन संसकृति नहि बिसरना चाही ई हमर अहाँके संसकृति छियै जे मैथली कए जमाय जगाय कए राखियौ किएकि आबय बला आब देखै छियै जे आब सब इंगलिशेमे गप करै छै इंगलिश जकरा ठीक छै जे पढ़लकै तकरा इंगलिश आबै छै हमरा अहाँ तऽ नहि पढ़लियै हमरा अहाँ तऽ मैथिलिये आइ तक पढ़लियै ये तँ हम अहाँ जे कतहु जेबै तऽ मैथिलिये ने बुझबै इंगलिश तऽ नहि बुझबै ऐहि कारणे अपने सबसँ आग्रह छै जे मैथिलपर विशेष कए कए जोर दियौ